हाँ हम हमारे क्षेत्र में पर्यटक स्थलों के पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए हम सरकार और ग्राम पंचायत को सलाह देंगे कि हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बाग बगीचे भी लगाए जाएँ ऐसे कि हमारा जो स्थल है यहाँ पर पाँच है बांध है तो इस जहाँ पर पर्यटक घूमते हैं और हमारे यहाँ पर जैसे कि जैन मंदर है श्री महावीर जी में यहाँ भी पर्यटक स्थल बनाया जाए अच्छी तरीके से जो ज़्यादातर लोग इस पर आ कर और घूमे और यहाँ पर चहल पहल भी हो और यहाँ पर क्या है कि जब पर्यटक आते हैं मेला चलता है तो हम हमारी गम्मी नदी को हैं महावीर जी के मंदिर की बगल से ही तो वहाँ पर पानी भी निकालते हैं